ہاں ہمارے یہاں ایک مشہور مندر ہے مندر ہے جہاں ہندو بھائی لوگ پوجا پاٹھ کرتے ہیں اور مندر میں دودھ چلاتے ہیں اور بھگوان کو پوچھتے ہیں اور بہت دور دور سے ہندو بھائی لوگ آتے ہیں جیسے پٹنہ دربھنگا سہرسہ منگیر وغیرے وغیرے یہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں ایک گھوم گھومنے والا بہت اچھا ہے کاروب و استھان جس مندر ہے آپ لوگ بھی آئیے اور یہاں پوجا پاٹھ کیجیے اور اندر میں گھسنے کے بعد ہنومان مندر ہے وہاں بہت اچھا اچھا جگہ ہیں جس کا نام کاروب استھان مندر وہاں جہاں کے لوگ پوجا پاٹھ کرتے ہیں اپنے دھرم کو مانتے ہیں اور بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور ہم لوگ جاتے ہیں ادھر گھومنے کے لیے آس پاس تو ہم لوگ کو بہت آنند ملتا ہے